छा तव्हां टैस्ट ऑफ दाल पकवान मां था ॻाल्हायो मांखे हिकु ऑडर करिणो हुओ दा दालि पकवान मेंदू वड़ा कढ़ी चांवरु खमण अने ढोकला तव्हां हिन खां मांखे चटनी बि थोरी ज़्यादा विझिजो छोकी तव्हांजी चटनी बि ऐं हिन खां टेस्टी हूंदी आहे अने दालि बि थोरी वधीक ही मूंखे कॉंटीटी में खपे अने संभारो बि सही खपे मूंखे अने प्याज अने हुन प्याज अने लीमो त विझिजो ई विझिजो ऐं हुन सां गॾु डिस्पोजल सभु प्लेट्स अने चटनीअ लाइ न छा चइबो आहे इहो चटनीअ लाइ कटोरा या बाउल ओर डिस्पोजल में चुमिचो इहो सभु बि विझिजो वन ज़ीरो टू मुंहिंजो है ना हा झूलालेन अपाटमैंट में एड्रैस अथव तव्हां छा मांखे पहुचाए सघंदव